ہاں سر بولیے سر ہاں سر بالکل جولری شاپ سے ہو رہی ہے آپ کی جی جی ہاں بن سکتا ہے سر کیوں نہیں بن سکتا ہے جی صبح نو بجے سے لے کے اور رات نو بجے تک اپلبدھ رہتا ہے آپ جب مرضی بیچ میں آ سکتے ہیں آپ ٹائم نکال کے

ہم ہاں ہمارے جی سونا بھی ہے چاندی بھی ہے آپ جیسا چاہیں ویسا اپلبدھ ہے ہمارے دکان میں جتنا بہتر چاہتے ہیں آپ اتنا بہتر ہے جی جی بہت بہت جی جی ہاں ایک پچاس سے ایک لاکھ تک آپ کو آرام سے بڑھیا سے بڑھیا مل جائے گا ہماری دکان میں بہت یہ سب اپلبدھ ہے

جی سر جی سر

جی سر آپ آئیے جی سر

جی جی اوکے سر آپ آئیے بالکل آرام سے آئیے آپ کو سب کچھ مل جائے گا بچت میں بچت میں مل جائے گا آپ کو